हम सबसे ज़्यादा पसंदीदा मेरा फूल और या पौधा है आम का और अमरूद का और फूल में हो गया गुलाब गेंदा और ये सब जो भी फूल हैं सब या फिर सू प्लांट हो गया जो बिल्कुल ये सब मुझे मेरे पसंदीदा पौधे हैं में से पसंदीदा फूल हैं इसको उगाने में मुझे बहुत मजा आता है और मैंने पहले भी उगाया है इसको लगाया हुआ है और अभी भी मैं लगाता हूँ क्योंकि इससे घर का जो वातावरण होता है अपने घर का बहुत ही प्यारा रहता है और जब ये फूल खिलते हैं तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है एक अलग तरीके का अटमॉस्फ़ियर बन जाता है वातावरण बन जाता है और जो पौधे हैं जैसे आम का पौधा हो गया अगर हम आम का पौधा लगाते हैं तो ये फल ही देता है हमें एक समय पे और अच्छा खासा फल देता है जो बिल्कुल शुद्ध होता है बिल्कुल देशी होता है कई बाहर के जो केमिकल्स वाले फल आते हैं उस तरीके का नहीं होता है तो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी लाभदायक होता है अमरूद हो गया अमरूद का फल जो बहुत ही टेश्टी होता है और पेट वगैरह के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है इससे कई प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती हैं तो ये सब बहुत ही फ़ायदेमंद जैसे हमने सीताफल उगाया हुआ है बहुत ही टेश्टी होता है खाने में और ये और नीबू हो गया नीबू या फिर ये आपका आँवला हो गया आँवला ही बहुत ही फायदेमंद चीज होती है इसको खाने में उपयोग किया जाता है इसका अचार बनाने में उपयोग किया जाता है इसका मुरब्बा बनाने में मिठाई बनाने में उपयोग किया जाता है तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण जो हैं पौधे हैं जो हर किसी को लगाना चाहिए और मैं मेरे पसंदीदा हैं मैं लगाता भी हूँ और गार्डेनिंग वगैरह भी करता हूँ जिससे कि घर का बिल्कुल वातावरण शुद्ध रहे और एकदम बिल्कुल एक अलग तरीके का वातावरण बना रहे और देखने में जो कोई भी देखता है तो तो भी देखने में भी बहुत ही सुंदर लगता है